پچھلے چند سالوں میں مختلف ممالک نے صحت کے شعبے میں بہتری لانے کی کوششیں کی ہیں جس میں زیادہ بہتر سہولیات اور کم خرچ میں علاج کی فراہمی شامل ہے بہت سے ممالک میں صحت کے شعبے میں بڑی سرمایہ کاری کی گئی ہے جس سے طبی خدمات کی دستیابی اور معیار میں بہتری آئی ہے کووڈ بحران کے دوران دنیا بھر میں صحت کے نظام پر بہت دباؤ پڑا اس وبا نے ہر ملک کے صحت کے نظام کی کمزوریاں اور خوبیاں نمایاں کیں چھوٹے شہروں اور دیہات میں صحت کے مراکز کی تعداد بڑھائی جائے ڈاکٹروں نرسوں اور دیگر طبی عملے کی تربیت اور تعداد میں اضافہ کیا جائے اسپتالوں اور کلینکس میں جدید طبی آلات کی فراہمی یقینی بنائی جائے لوگوں میں صحت کی آگاہی بڑھائی جائے تاکہ وہ وقت پر علاج کروائیں حکومت کی جانب سے صحت کے بجٹ میں اضافہ کیا جائے